दिक्खो जी जम्मू साढ़ा जेह्ड़ा ऐ ना जम्मू दा इक अपना अंदाज ऐ जम्मू दा इक अपना डोगरें दा साढ़ा जेह्ड़ा डोगरा कल्चर ऐ ना इसदा कोई मुकाबला बी नि ऐ एह्दे अग्गें सब मतलब के मतलब पिच्छें गै न एह्दे डोगरी दे बिच्च जेह्ड़े मतलब साढ़ा मान साढ़ी मर्यादा साढ़े मतलब इक निक्के निक्के मतलब गीत गै लाई लैओ उंदे च गै मतलब कि ऐसी चीजां आंदियां न हैं जियां डोगरी दा होंदा के कुंडे दी चटनी होवे खुंडे दा डर होंदा सी एह् जे मतलब कल्चर साढ़ा हा कि बजुर्गें दा मतलब मान बजुर्गें दा मतलब कि सारा ओ ओह् डोगरी च ऐ हा होर कुसै मतलब तुस कल्चर च चली जाओ तुस एह् डोगरा कल्चर नि तुसें लब्भग डोगरा इक मतलब के एह् अज्ज दा नेईं ऐ एह् मतलब सदियें दा मतलब एह् चला दा एह् डोगरा जेह्ड़ा साढ़ा एह् अज्जै दा नेईं ऐ बड़ा पराना मतलब सदियें दा साढ़ा इस कल्चर दा कोई मुकाबला नीं ऐ एह् कल्चर जेह्ड़ा ऐ मतलब होर कुतै बी चली जाओ तुस कुसै स्टेट च चली जाओ पंजाबी उद्धर उंदा अपना अपना मतलब कि ओ ऐ लेकिन जो प्यार जो हिरख तुसेंई डोगरी दे बिच्च मिलग ना ओह् कुतै नि मिली सकदा तुसें होर डोगरी इक ऐसी लैंगुएज ऐ मतलब ऐसी भाशा ऐ जेह्ड़ी एह् इन्नी मधुर भाशा ऐ आखदे बी ऐ ना खंड मिट्ठे लोक डोगरे एह् सचमुच मतलब इयां खंड आंह्गर ऐ असें लोक इयां बाह्रा दे लोक ज्यादै मतलब असें प्हाड़िये प्हाड़िये करियै आखदे लेकिन अस प्हाड़िये जेह्ड़े ना ओह् तां करियै आखदे के साढ़ी शराफत होंदी ऐ अस हर चीज बर्दाश्त करने औंदी के भई आखिया ते आखिया चलो कोई गल्ल नि हस्सियै ओह् करी ओड़ने हां हस्सियै ते उसी इयां टाली ओड़ना ते असें ओह् मतलब बेसीकली अगर ओह् अंदर जान साढ़ै साढ़े दिलै च बढ़न फ्ही उनेंई पता लगदा के स अस डोगरे केह् आं इयां मतलब उनें केह् पता ऐ आए मिले जै माता दी होई इत्थै मतलब साढ़ा स्टेशन गै इक इयै नेहा हा मैं ते कटरा दा रौह्ने आह्लां ते कटरै स्टेशन एह् ऐ के हून करोड़ दे करीब करीब जात्तरा बी औंदी ऐ इत्थै होर हर कल्चर मतलब हर स्टेट दा बंदा हर भाशा मतलब बोलने आह्ला औंदा ऐ लेकिन असें मजबूर होइयै उंदी भाशा मतलब बोलने पौंदी ऐ क्यूं के साढ़ा मतलब इक किस्म दा मतलब के बिजनेस ऐ लेकिन ओह् लोक औंदे न ओह् अपनी भाशा नेईं छोड़दे हैन हिंदी आह्ला औग ते उन हिंदी गै बोलनी उ'नै नि साढ़े नै डोगरी बोलनी लेकिन असें मजबूरन ओह्दे नै हिंदी बोलने पौंदी पंजाबी आह्ला औग उ'न्नै अपनी पंजाबी बोलनी अस उसी मतलब डोगरी च मैं ऐक्सप्लेन नेईं करी सकदे बाह्र बी अस चली जाचै कुतै ते एह् साढ़े च इक मतलब शायनेस ऐ जेह्ड़ी क्योंकि अस लोकें मतलब के इन्ना मोटीवेट गै नि कीता कुसै नै मतलब के समझाया गै नि कि अपनी म भाशा जेह्ड़ी ऐ मातृभाशा ऐ इसदा किन्ना मान होना चाहिदा किन्ना सम्मान होना चाहिदा तुस बाह्र जाओ अगला अगर थोआड़े कन्नै पंजाबी बोल्ला दा तुस अपनी डोगरी ठाट कन्नै बोल्लो ना तुसेंई पंजाबी नेईं समझ आवा दी उसी नेईं आन देओ समझ तुस अपनी भाशा बोलो मजा ते ओह् ऐ मजा ते उयै ना कि तुस अपनी भाशा बोलो उसी मजबूर करो कि समझने भई एह् केह् आखा दे न एह् ना कि तुस उंदा गै मतलब के ओह् अगर पंजाबी कोई बोल्ला दा नि ऐ थोपा दा थुआढ़े उप्पर तुसैं पंजाबी च गै जुआब देना उसी अपनी भाशा गी प्रमोट करो मेरा ते एह् विचार ऐ